पेंट करने के लिए आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के रंग उपलब्ध हैं अलग अलग वेराइटी के अलग अलग डेफ़िनेशन के रंग मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका उपयोग अक्सर इमारत में तथा दुकानों या अन्य किसी भवन में पेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है परंतु इन सभी रंगों में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सरल और सुलभ कलर सफ़ेद रंग है जो उपयुक्त एवं हर जगह आप उपयोग कर सकते दिखने में बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है और इसके फ़ायदे यह है कि हर व्यक्ति सफ़ेद रंग को पसंद करता है और हर मौसम में इस रंग का उपयोग अच्छे से किया जा सकता है सफ़ेद रंग के अनेक फ़ायदे और भी हैं जैसे यह हर व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो छोटा हो बुजुर्ग हो एवं नौजवान हो सभी को यह रंग आकर्षक प्रतीत होता है हर जगह सबसे ज़्यादा यही रंग उपयोग किया जाता है इस हिसाब से सफ़ेद रंग हमारी पसंद है